बुज़ुर्गनि लाइ हाणे ईअं समस्या थी वई आहे सभिनीनि जा नंढा परिवार थी विया आहिनि त बुज़ुर्ग कंहिंखे वणनि कान था न केरु बुजुर्ग खे रखणु चाहे थो बुज़ुर्गनि लाइ बि हाणे कंहिं वटि टाइम आहे कान इन लाइ इन जी जाच वाच करण लाइ दवाख़ाने लाइ कंहिं वटि बि टाइम आहे कान